आजकल आधुनिक युग है नया नया कैमरा आ गया है आज कल किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है पहला आदमी भी कैमरा से गोरा फोटो बना लेते हैं और छोटा आदमी भी बड़ा फोटो ले लेते हैं जैसे कोई जमीन पर खरा रहता है ऐसे लगता है कि कहीं पहाड़ पर खड़ा है कही समुद्र में है ऐसे लग दिखाई देता है जैसे ऐसे जैसे छलांग जमीन पर छलांग लगाता जैसे कि आसमान में लगता है कि आसमान में छलांग लगा रहा है आसमान से छलांग लग लगा रहा है ई कम दूरी भी छलांग लगाता है तो ऐसे लगता है कि छत से ऊपर कूद रहा है दो फुट की ऊँचाई से कूदते हैं तो लगता है कि छत के ऊपर से कूद गया आदमी इस तरह से फोटो बन बना लेते हैं आधुनिक युग में आदमी कैमरा के

कुछ किसी भी तरह से कुछ भी कर लेते हैं फोटू बनाने के लिए फोटोग्राफी भी करते प्रदर्शित द्र करते रहते हैं आदमी को किसी भी ढंग का फोटो बनाना होता है जैसे कोई भी अपना शक्ल दूसरे के शकल से जोड़ करके जोड़ करके कर लेते हैं अब शक्ल का अब ई मनुष्य पुरुष का और सर कोई और लगा लगा करके उसका शक्ल परिवर्तन कर देता है आजकल कैमरा का कमाल हो गया है कैमरा से कुछ कुछ भी करते रहते हैं वीडियो बनाते हैं और फोटो बनाते रहते हैं